میں نے بہت پہلے جب آن لائن سے پہلی دفعہ ایک کپڑا منگایا تھا اس کے متعلق سے بولنا چاہوں گا میں نے فلپ کارٹ سے ایک کرتا آرڈر کیا تھا جو میرے لیے بہت مفید ثابت ہوا میں نے اس کرتے کو تقریباً دو سال تک پہنا اور بہت ہی اچّھا محسوس ہوا کرتے کو پہن کر اور میں اس لیے اب کرتا وغیرہ آن لائن ہی منگاتا ہوں اور لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح آن لائن کرتا منگوا کر پہنا کریں بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے لوگوں کے لیے ہمارے لیے بھی